गोदोहाय जोङो बर' रादाब रेडिय' खोनासंनो सारिथा बाजायाव सेलायलायोमोन आरो ओमफाय जमा जमा थाङो जायनियावहाय रेडिय' दं बिनियाव जमा जमा बर' रादाब बर' सल' खोनासंनो थाङोमोन आरो दानियाहायथ' रेडिय'बो गैला मबाइलजोंनो जाजोबो सब रायज्लायनाय सल' खननाय मोसानाय सब नुजोबो मबाइलआवनो गोदोथ' इफोरबायदि नुवामोन बर' सल' रादाब फरायनाय रेडिय'आव इफोरखोल'सो खोनासङोमोन दाथ' इफोरो गैला दा मबाइलनि जुग जाजोबबाय मबाइलजोनो सब खामानिया जाजोबो मोसानाय सल' खननाय माबा आरि नायनाय गासैबो सब नुजोबो मबाइलावनो गोदोनि माबाफोरा गैला इफोरबायदि आर' जों गोदो बर' रादाब बर' सल' खोनासंनो बिराद मोजां मोनोमोन आरो गोदोयैहाय जोंफोरो दाथ' नुला इफोरबायदिखो